मधुबनी जिला शिक्षा प्रणालीमे हमेशा इतिहास तऽ रहलैए जे अग्रगण्य भूमिका मधुबनी जिला निभेलकै लेकिन वर्तमानमे किछु विशेष कारणवश शिक्षा व्यवस्था कहीँ ने कहीँ चरमरायल छै खास कऽ जे जरूरतमन्द बच्चा छै जकरा शिक्षा कॉरपोरेटसँ जे नहि हासिल कऽ सकैए जे प्राइमरी मिडिल इस्कुलमे जा कऽ बच्चा शिक्षा ग्रहण करैत छथि हुनका लेल कहीँ ने कहीँ शिक्षाक लचर व्यवस्था हुनकर विकासमे बाधा उत्पन्न करैत छन्हि खास कऽ मधुबनी जिलामे दृष्टिबाधित आ बहिर बच्चाक लेल कोनो एहन इस्कुल नहि छै जे दृष्टिबाधित आओर बहिर बच्चाके शिक्षा दऽ पाओत एहिके लेल सरकारके स्तरसँ या जे सामाजिक सँस्था छै ओहि स्तरसँ इनिशिएटिव लेनाइ अति आवश्यक छै सभसँ प्रथम जे कार्य छै ओ सामाजिक संस्थाके छै जे एहि प्रस्तावकेँ सरकार स्तर तक पहुँचेबाक कष्ट करथि आ तकर बाद जे एतयके स्थानीय जन प्रतिनिधि छथि सांसद विधायक जे सदनमे हमेशा मिथिलाके आओर मधुबनीके आवाज उठबैत रहैत छथि हुनका विशेष आग्रह जे सामाजिक संस्थाके ई प्रस्तावके से विशेष रूपसँ जे सफर कऽ रहल छै बच्चा दृष्टिबाधित बहिर बच्चा ओहिके लेल शिक्षाके एतय व्यवस्था होइ भटकि रहल छै कहीँ एकर कोनो निदान नहि छै खास कऽ एहन बच्चा जे आर्थिक रूपसँ अक्षम छै जिनकर अभिभावक आर्थिक रूपसँ अक्षम छथिन जे कॉरपोरेट जगतमे अपना बच्चाके कॉरपोरेट इस्कुलमे नामाङ्कन नहि करवा सकैत छथि नहि पढ़ा सकैत छथि हुनका लेल आओर विशेष कऽ दृष्टिबाधित लेल आओर बहिर बच्चाके लेल ई सामाजिक संस्थाके ई प्रस्ताव दिअ पड़तै सरकारके समक्ष जे मधुबनीमे एकर विशेष व्यवस्था होइ जाहिसँ कि एतय के छात्र छात्रा जे सफर कऽ रहल छथि ओ एहिसँ प्रभावित होथि